ہم حکومت کے آیوشمان کارڈ سے واکعی یہ کارڈ بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی اچھا کارڈ ہے یہ غریبوں یہ غریبوں اور مزبروں کے لیے بہت ہی فائدہ مند کارڈ ہے اگر کوئی غریب انسان جو بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے بات پیسے نہیں ہونے کے وجہ سے وہ اپنے علاج اچھی طرح نہیں کرا کرا پاتا ہے اسی سب کو دور کرنے کے لیے بھارت سرکار نے کارٹ نکالا ہے جس کا نام آیوسمان کارڈ ہے آیوسمان کارڈ کو بنانے کے لیے زیادہ خرچے نہیں ہوتی ہے بس پچاس یا سو روپیے میں اس یہ کارڈ بن جاتا ہے اور اس کے فائدے بہت ہیں جب کوئی غریب انسان اپنا علاج کرانے اسپتال جاتا ہے تو اگر اس انسان کے پاس یہ کارڈ یعنی آیوسمان کارڈ رہتی ہے تو وہ پانچ لاکھ تک کے علاج کو مفت میں کرا سکتا ہے جوکہ بہت برا رقم ہے اس سے وہ اپنا علاج آسانی سے کرا سکتا ہے اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ آیوسمان کارڈ اپنا بنائے اور یہ بھارت سرکار کا لابھ اٹھائے اور دوسروں کو اس کارڈ کی جانکاری دے تاکہ وہ بھی اس کارڈ کے بارے میں جانے اور اس کو بنائے اور اس سے اپنا فائدہ اٹھائے اپنے گاؤں سماج اپنے گھر میں اس کارڈ کی جانکاری دیں اور دوسروں کو بتائے جیسے کہ اسیچھت لوگوں کو اس کارڈ کے بارے میں معلوم اور وہ بھی اس کارڈ کا فائدہ اٹھا سکیں یہ کارڈ بہت ہی فائدہ مند ہے سبھی لوگوں کو کے لیے چاہے وہ غریب غریب ہو یا امیر سبھی کو اس کارڈ کو بنانا چاہیے اور اس سے لابھ اٹھانا چاہیے